आमचें आतां माशाल माशा माशेलान आमची कुळ देवता आसा तिजें नांव जावन आसा लक्ष्मी रवन नाथ प्रसन्न ही माशेलान आसा आणी तिजे तिजी आतां जात्रा जातली आतां जानेवारीच्या एक तारखेक आनी ते जात्रेक आमकां दिवजा आसता आनी आमकां ते साव उपास करचो पडटा ते जात्रेचो उपास कर दिवजाचो उपास करचो पडटा आनी तो ते सगळे घेवन आनी आमची ती दिवजा गेली न्हू आमी सगळीं मेळोन गेली न्हू मागीर थंयसर दिवजा पेटयता न्हू ते दिवजा वाज ते हेतून दिव दिवाज आसता पय तितून आमी त्यो वाती घालता वाती तेल घालून पेटयता न्हू त्यो सारक्यो बारांक पेटयता बारांक पेटल्यो ती सकाळच्या पांच बासून पेट्टा थंयसर मागीर पांच जाली म्हणटकीर तेत दिवास घेवन पांच प्रदक्षण मारता पांच प्रदक्षण मारल्या उपरांत मागीर ते एक तो ढोबो आसता एन्ट्रंसाकूच देवा कडे भायर ते ते सगले तेल वाती ते सगले तितूंत वतूंक जाय मागीर थंय एक बायल आसता तिका बायलेक कितें दिवपाचे किद्याक ती थंयच साप करता न्हू तिका मागीर ते किदें दिता मागीर हांव राव हांव आतां उपासनगर रावता न्हू म्हाज्या घराच्या मुखारूच साईबाबाचें देवूळ आसा देवूळ आसा म्हाका त्या आठवड्यान दोन ना तेजे एक सोमार आनी एक बेरेस्तार आनी ते वार करचें पडटा एकट्याक दोन वार येता म्हणून ते सोमारचो येता ब्राम्हणां आनी शाईबाबाचो येता बिरेस्तारचो येता ते मागी आमी बेरेस्तारचो अभिशेक करता बट बड अभिशेक करून घेता आमचे कडल्यान मागीर ते रातचे भजन आसता ते मागीर भजन आरती बी सगले जाता मागी तेंकां प्रसाद करूंक जाय आमकां मागीर प्रसाद तेंकां सगळ्यांक वांटूंक जाय मागीर सोमार सोमार मागीर ब्राहण ब्राम्हण जालो म्हणटकीर तेकाय तशें अभिशेक करता सकाळचो मागीर रातचें भजन आसता सगळे आरती बिर्ती आसता ते सगळे जाले म्हणटकीर मागीर प्रसाद बी वाडटा मागीर जालो मागीर आठोडो तुजो सोंपलो मागीर सापवाळे तशें म्हाका देवूळ लागीं आसा तें म्हणजे शांतादुर्गाचें थंयसर गडे बी जाता दिवजा जाता अशें खूब पुजा बी जाता अशें खूब प्रोग्राम जाता ते साकवाळे देवळान मागीर वास्को वास्को म्हाका लागता वास्को दामोदराचें देवूळ आसा थंयसर सोप्ताक म्हणून जाता व्हडलो सगल्यांक सगळ्यांक खबर आसा तो वास्को सोपताक म्हणून तो इतको फेमस आसा आनी तो सोपताक मागी न्हू एक तो पां सात दीस तरी आसता तो कार्यक्रम अशी फेरी बी भरिल्ली आसता मागीर कासावले कासावले बी म्हाका लागी कासावले बी देवळान दामोदराचे देवूळ थंय बी पुजा आसता थंय बी दोन तीन दीस प्रोग्राम आसता आमी जे आमी जाल्यार वयतात ते तीन दीस जेवपाक वयता थंयसर हांव जाल्यार तीन दीस वयता थंय जेवणाक खूब बरो कार्यक्रम आसता खूब लोक मेळटा जेवपाक अशें वसना म्हाका थंयसरले लोक खूब आवडटा म्हणजे खूब मेळोन सगलो लोक तो काम करता आनी सगलो आमचो गोंयचोच लोक तो सगलो कासावले